गाय गोबरक फायदाकेँ अहाँकेँ बतबै छी जे गाय गोबरक फायदा यानि निपलासँ ई फायदा छै एकर एकटा वैज्ञानिको कारण बतायल गेल हेँ आओर एकटा हमरसभके शास्त्रिओ कारण बतायल गेल हेँ वैज्ञानिक कारण ई होइ छै जे बतबै छै अहाँके हम घरसभके सफाइके लेल मतलब तरह तरहके कैमिकलके यूज कयल जाइए जेना फिनाइल होइ छै तरह तरहके चीज होइ छै जे साफ तऽ करै छै लेकिन एकटा रूपसँ देखियौ तऽ एकटा हानिकारको छै हानिकारक एहि दुआरे छै किआकि अहाँ गाम घरमे जेना बुझै छियै जे गाम घरमे हर जगह तऽ पक्का मकान नहि होइ छै हर जगह टाइल्स लागल नहि होइ छै हर जगह सीमेंटेड नहि होइ छै तऽ गाय गोबरक यूज कयल जाइए गाय गोबरक यूज कयल जाइए शुद्धिके लेल शुद्धिके लेल यूज कयल जाइए आओर ओतय जे छै से ओहिपर बच्चासभ खेलाइए बच्चासभ खेलाइत छथि आओर हुनकासभके हाथमे अगर मानि लिअ किछु रहै छै मानि लिअ अगर रोटी रहै छै कोनो तरहके खायवला पदार्थ रहै छै अगर ओ नीचाँ गिर जाइत छै नीचाँ गिर जाइ छै आ ओ चीज बच्चा तऽ ओ चीज बुझै नहि छथिन बच्चा ओ चीज उठा कऽ फेरसँ खाना खाइत छथिन तऽ फिनाइल पड़का अगर कोनो चीज गिरलहा अगर उठा कऽ खेथिन तऽ ओहि साथे जहरीला कैमिकल जे छै से ओ बच्चाके पेटमे जाइ छै जे कोनाहु ने कोना रूपसँ जरूर नुकसानदेह छै लेकिन अगर गोबर निपलहा चीज छै आ अगर बच्चा ओहिपर कोनो चीज गिरेलखिन आ ओ उठाए कऽ अगर खाइत छथिन तऽ ओहिसँ कोनो नुकसान नहि छै कोनो नुकसान एहि दुआरे नहि छै किआकि गाएके गोबरसँ जे छै से हर कीटाणु मरि जाइ छै आओर अहाँ देखि सकै छी जे कइ तरहके दवाइमे कोनो तऽ बहुत सारा अथिमे गाएके गोबर या गाएके गोँतके यूज होइ छै ओहिसँ जे छै से पूरा वातावरण शुद्ध बनल रहै छै आओर एकटा जे सामाजिक कारण होइ छै सामाजिक कारण हम अहाँकेँ ई बता बतबै छी जे गाए गोबरके जे छै से पण्डीजीसभ जे पूजा करेताह तऽ सभसँ पहिले कहता गाए गोबरसँ शुद्ध करबै लेल गाय गोबरसँ शुद्ध करबै लेल एहि दुआरे कहैत छथि किआकि अपना सभमे कहव कहावत छै जे शुद्धतामे देवीके वास होइत छै से नीक जँका भऽ जेतै शुद्धतामे देवीके वास होइ छै आइ मिथिलाञ्चलके लोक बहुत दूर दूर जा कऽ बसल छथि एतहि यानि दोसर राज्य तऽ दूर जाए दियौ विदेशोमे जा कऽ बसल छथि विदेशोमे जा कऽ बसल छथि आ ओहो जे ओतय अगर पूजा करबै छथिन मैथिली आदमी अगर ओ पूजा करबै छथिन तऽ ओहो जे छै से हुनका कतबो महंगा किआ ने पड़ि जेतनि लेकिन ओ गाय गोबरके ठाँव जरूर करेताह किआकि गाय गोबरके ठाँव करेलाके बादे ओ बुझै छथिन आब जगह पवित्र भेलै हेँ आब जगह जे छै से पूजाके लायक भेलै हेँ कहल जाइ छै जे तन शुद्ध तऽ मन शुद्ध